میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے جو میں اپنے پریوار والوں کے ساتھ اور اپنے کنبے کے ساتھ ہنسی خوشی اچھے ماحول میں بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہوں